कुझु ॾींहं पहिरियों मां हिकिड़ो तेलु घुरायो हुओ ॿाहिरां उओ वरी हयुमि वारनि में कुझु ॾींहं हिकु हफ़्तो लॻभॻि हफ़्तो ॾह ॾींहं त मूंखे उन तेल में मुंहिंजा वार झड़जनि पिया ऐं रूसी पई ॾाढी थिए वरी हणा पियो त मज़ो न पियो अचे अॼुकल्ह जा तेल ॾाढी मिलावटि इहे उहो अचनि था त उन में मिलावटि ॾाढी थी थिए पई त इन करे कॾहिं बि तेलु पाणी वठो कुझु उन खे ॾेखी विसी करे वठो अॼुकल्ह ॾाढी शइ में मिलावट थी अचे काई बि शइ ओरिजिनल न भले माण्हू केतिरो बि पेसो ख़र्च थो करे उन खे ई शयूं सुठियूं नथियूं मिलनि हर शइ में अॼुकल्ह मिलावटि लॻी मां चवां थो इहे तेलु वेलु वठो त उन ई डेट ॾिसो एक्स्पायर डेट त कोन्हे या कुझु छा आहे अॼुकल्ह निकिता आहिनि भई पंहिंजा समान हाणे ईअं विकिणींदा आहिनि तेल पंहिंजा ठाहे करे अॼुकल्ह धंधे या इअं लॻा पिया आहिनि कहिड़ो बि हुजे भले अॻिले ई टिकिड़े जा वार ई पूरा झड़जी वञनि त इन करे त मां तव्हांखे निवेदन कई त असली ऐं नकलीअ ई पहिचानु ॾिसो तेल ईअं महिरबानी करे न वठो ॾिसी करे पंहिंजो शरीर जो कुझ बि सोचे सम्झी करे वठो सुठो आहे सुठो आहे सुठो तेलु हणोसीं इन करे तव्हां सभनीनि खे निमाड़ी वेनिती काई बि तेल जी कंपनी ईअं न खणो ॾिसी वाइठी वरी उन खां पो वठो सोचे सम्झी छा आहे पेसा ता ॾियूं फिरीअ में नथो अचे तेलु इन करे तव्हां सभु महिरबानी करे तेल ईअं न आणियो भई मूंखे नुक़सान थियो आहे तव्हांखे बि नुक़सान न थेव हाणे मां त ठीकु आहे छोकिरो आहियां ठोड़ो थींदुमि पर अॼुकल्ह मायूं तियूं हणनि उहे ठोड़ियूं थियनि त मिट माइट में फ़र्कु अची वेंदो न